ریڈی یس اچّھا اوکے اچھا تو آپ کی اسکین کس طرح کی ہے یہ بتائیے آپ کی ٹائپ آف اچھا اچھا تو جی اور یہ آپ کے لیے ایکسفلوایشن تو آپ کا ہو جائے گا لیکن اب آپ کی آپ کی شادی میں ابھی کتنے دن ہے یہ بتائیے ایک بار میں نہیں ہوگا نا آپ کا تو دو دو بار میں اسے کروا کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کا ہو پائے گا ہاں دو کم سے کم دو تو ہیں اور زیادہ پھر اس کے بعد تو ویٹ کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ تیسرا ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا کیونکہ ابھی ہمیں اب آپ پہلے آپ آؤگے تبھی آپ کے پہلے بلیچ ہونی ہے اُس کے بعد آپ کا اب سب چیک کریں گے پھر اُس کے بعد میں آپ کا فیشیل ہوگا تو فیشیل جب دو دو آپ کے بلیچ ہو جائیں گے اُس کے بعد ہم ڈیسائڈ کریں گے کہ تیسرا ہوگا یا نہیں ہوگا اور ہر وزٹ میں جو ہے آپ کا کم سے کم ٹو تھاؤزینڈ روپیز پر وزٹ لگے گا ہاں ایک اور ہے اُس میں آپ کا جو ہے یہ ایک پیکیج کا بل جو ہے ٹونٹی فائیو ہنڈریڈ کا ہے وہ جس کے اندر آپ کا فیشیل ہے بلیچ ہے اور آپ کو ہاف جو ہاتھوں کی ویکس ہے پیروں کی ہاتھوں کی ویکس ہے وہ آپ کو ٹونٹی فائیو ہنڈریڈ میں مل جائے گا آپ کو اُس نہیں نہیں وہ سب انکلیوڈ ہوگا وہ سب جو پیکیج ہے نا اُس میں تو انکلیوڈ کر دوں گی میں آپ کا لیکن آپ آپ آئیے اور اچھا آپ یہ بتائیے آپ کی اپنی بڑی دلہن کے لیے بھی کوئی آپ نے بک کروایا ہے کسی کو ہاں تو ہمارے پاس وہ بھی ارینجمنٹ ہے برائیڈل میک اپ جو ہے ہم ان سے بہت ایکسپرٹ ہیں اور ہمیں بہت ایوارڈس ملے ہوئے ہیں اور اس میں تو اگر آپ آئیں گی تو ہم آپ کو اپنی البم دکھا دیں گے ویڈیوز بھی ہیں میرے پاس تو وہ سب دکھا دوں گی تو آپ وہ بھی دیکھیے اور مہندی کا ہاں ہاں مہندی کا وہی میں پوچھنے والی تھی آپ سے مہندی کے لیے ہمارے پاس ہیں گرلس ہم نے رکھی ہوئی ہے اور برائیڈل میں جو مہندی ہے وہ ہماری لگتی ہے تھرٹی فائیو ہنڈریڈ کی

اور باقی جو ایکسٹرا میں آپ کی بہنیں ہیں جو بھی کزنس ہیں وہ لگوائیں گی تو پر ہیڈ جو ہے وہ ہنڈریڈ روپیز ایک ہاتھ کے لیے لیے ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہوں ہوں تو یہ تو دیکھیے فیشیل تو ایسا ہے فیشیل کروانے کے لیے سب سے اچھا ٹائم شام کا باقی ہے نا آپ کے فیشیل کرانے کے بعد دھوپ میں تو اور اس کے فیس وہ ہونی چاہیے دھوپ نہیں لگنی چاہیے آپ شام میں کروائیں گی تو رات بھر اوور نائٹ کے اندر سیٹ ہو جائے گا وہ آپ آئیں شام میں سات بجے آئیں کم سے کم دو ڈھا نہیں آپ جب اپنے حساب سے جب بھی آئی مجھے کال کر لیجیے گا نمبر آپ کے پاس ہے سات بجے آپ آئیں گی تو دو گھنٹے تو آپ کو لگیں گے ہی یہ تو مان کے چلیے دو گھنٹے لگیں گے آرام آرام سے اور اچھا آپ کے پاس آپ کے اور بھی آپ کے کوئی ہوں تو اس کو بھی بتا دیجیے گا تو سب کو لے آئیے جس جس جو سیٹسفائی ہوں گے فیشیل کے لیے سب ہیئر اسپا کے لیے بھی لے آئیے گا ہاں ہاں کیرٹین مل جائے گا ہیئر اسپا ہے سب وہ سارے کٹ اس کے الگ ہیں پیکیجز ہوں آپ کا ہے نا آپ کا تو کر دیں گے نا تو آپ کے ساتھ بھی بارات میں تو لوگ شادی میں تو بہت لوگ گھر کے ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں کروائیں گے تو اور لوگ تو کروائیں گے نا آپ بیٹھو نا اِدھر اِدھر اِدھر اُدھر اِدھر اُدھر تو آپ کو زیادہ ساری توجہ آپ لوگوں پر ہوگی تو اچھے سے اچھا کام کر کے دیں گے اور آگے بھی آپ ہمیں امید رہے گی کہ آپ آگے بھی ہمارے پاس ایسے ہی آتے رہیں اتنی اچھی سروس دیں گے ہم آپ کو ٹھیک ہے میں میں آپ کو کرنٹ لوکیشن بھیج دوں گی آپ اس جگہ آپ کو ہے نا آ جائیے گا آپ اوکے ویلکم